اردو زبان اپنی پوری تاریخ جب سے اس کا آغاز ہوتا ہے یہ دوسری زبانوں میں جیسے عربک پرشین ہندی سنسکرت ترکش متاثر ہوئی کیونکہ اس کا علاقہ اور جگہ پا گیا اور ہندی پرشین عربک سنسکرت بولے جانے والے لوگ کافی ہونے لگے اور دوسری زبان میں اس کو اس کے ساتھ شامل ہونے لگے